اِدھر میں بات کروں تو اس پر مغلوں نے بادشاہت کی نادر شاہ نے اس کو کئی بار لوٹا اس کے باوجود بھی مغلوں نے یہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں جیسے جامع مسجد لال قلعہ اور اس کے علاوہ بھی بہت عمارتیں بنی جیسے قطب مینار ہے اور سپریم کورٹ ہے سنسد بھون ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہا دوسرے اسٹیٹ کے لوگ یہاں آتے رہے جاتے رہے جس کی وجہ سے ان کے رشتے اور مضبوط ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کا ٹورزم بڑھا یہاں پر انڈسٹریل ایرئے بنے جن کا سامان اس اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں سپلائی ہونے لگا جیسے جینس کا کاروبار اس کے علاوہ الیکٹرانک کا سامان اس کے علاوہ فیس پر یوز ہونے والی کریمس کا سامان اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے لوگ لے جانا شروع ہوئے اسٹیٹ کے ساتھ میں اور مضبوط اور